शहरी एवं ग्रामीण स्कूलों के बीच सबसे पहला तो अंतर यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की कमी रहती है एवं उसमें गवर्मेन्ट इस्कूल ही रहते हैं प्राइवेट स्कूलों की बहुत कमी रहती हैं एवं उनका माध्यम हिन्दी रहता है जबकि शहरी क्षेत्र में बहुत सारे इस्कूल रहते हैं हिन्दी मीडियम इंग्लिश मीडियम बहुत इस्कूल रहते हैं और शहरी क्षेत्र में उनकी वेश भूषा उनका रहन सहन उनका परिवेश बहुत अलग होता है एवं ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का रहन सहन उनका ड्रेसअप सेंस अलग हो रहता है शहरी क्षेत्र के बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अलग रहता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट निचले स्तर पर रहता है वो मतलब ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं उतना